असांजे ग्रामीण खेत्र में लकिड़े जो वापारु जाम सुठी तरह हलंदो आहे लकिड़े जा कारखाना वॾा वॾा आहिनि असांजे हिते ॿाहिरां खां इंजीनियर माऊं बि कम करण ईंदा आहिनि ईअं किन किन खे रोज़गार बि मिलंदो आहे आयात निर्यात लाइ असांजे हिते रेलवे जी सुविधाऊं बि आहिनि ऐं ट्रकू व्रकू बि वेंदियूं आहिनि जेको माल हिक खां ॿिए शहर ते खणी वेंदियूं आहिनि रेलवे जी सुविधाऊं बि जाम सुठियूं आहिनि भई तव्हां ट्रैक लॻियलु आहिनि सिधो अंदर ताईं ट्रैक लॻाया आहिनि जेका आहे न उहो त कारखाने खां अंदर खां खणी करे माल सिधो ॿे शहरनि में वेंदो आहे नमक जो बि सुठो उत्पादन आहे नमक जो उत्पादन बि जाम तरीक़े सां सुठो हलंदो आहे नमक जा कारखाना आहिनि नमक थी करे हुतां फिल्टर थींदो आहे पैकिंग थींदी आहे पोइ जॻह जॻह ते उहो नमक वेंदो आहे नमक लाइ बि ट्रांसपोट जी सुविधा आहे ॿाहिरि वञण लाइ रेलवे जी सुविधा आहे सभु सुविधाऊं असांजे हिते जाम सुठी तरह हलंदियूं आहिनि ॿियो ग्रामीण खेत्र में असांजे भिन भिन शयुनि जो जाम महत्व आहे हुन जे कारणु असांजो जेको आईंदो आहे असांजे हिते जेको माण्हुनि खे नौकरियूं मिलनि थियूं हुननि लाइ बि जाम सुठो आहे ऐं हिननि लाइ असांखे जाम सुठी तरह सां कमु ईंदो आहे जीअं रेलवे ट्रांसपोट ई जाम सुठी तरह सां पंहिंजो कमु कंदा आहिनि हिन जे करे कोई दिक़त जो कमु आहे कोन इन लाइ सुठी तरह सां सुठी तरह सां इहो जेको बिजनेस आहे हो सुठी तरह सां हलंदो आहे